हँ हम चिड़ै चुनमुन देखै छिए आओर हमरा बड़ सुन्दर लागै छै चिड़ै चुनमुन देखैमे जे बहुत सुन्दर लागै छै जे उड़ैत जाइ छै सब रङ्ग बिरङ्गके हँ एकटा चिड़ै देखलिए रहै जे नीला नीला पूरा ओकर रहै गलासब आओर नीलकण्ठ ओकरा कहल जाइ छै से पंछी चिड़ै हम आइ तक नहि देखलिए एक बेरा देखलहुँ ओ देखैमे बड़ नीक लागैए से एखन तक नहि देखलिए